आं आंनि लाइफआव साकसेस जानो हानायनि थाखाय आं जोबोर रंजायो आं एम ए कम्पिलट खालामनानै एम एड बि एड खालामखांनायनि उनावबो आं गंसे गभार्नमेन्त कलेजावहाय जब मोनो बे जबखौ मोननानै आं जोबोर रंजादों मा होननानै बुङोब्ला आं आंनि खस्थ' खालामनानै रोंबोनायनि फिथाइखौ आं मोननो हादों आं बिराद खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि दिग्रीखौ लाखांनायनि उनाव आं जे आंनि लाइफनि थांनानै थानायनि थाखाय आं गंसे गभार्नमेन्त कलेजाव जब मोननो हाबाय बे जबखौ मोननानै आं आंनि थांना थानायाव थांनानै थानायनि लामायाव इजि जाबाय बिनि थाखायनो आं आंनि लाइफआव साकसेसफुल जानो हानायनि थाखाय आं बिराद रंजायो आं मान्थलि आं मासावनो बे जबखौ मोननानै सिक्सटि सेबेन्टि बेफोरबायदि रांखौ आं मोननो हादों बिनि थाखायनो आं आंनि लाइफआव बिराद रंजायो आंनि रंजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं आंनि लाइफआव साकसेस जानो हानायनि थाखाय रंजायो लाइफआव साकसेस जानो हायोब्ला मानसिया जोबोर गोजोननाय मोनो बिनि थाखायनो आं आंनि लाइफआवबो आं आंनि नाजानायनि गेजेरजों आं आंनि थांखिखौ मोनहैनानै एबा साकसेस जानो हानानै आं जोबोर रंजायो एबा बिनि थाखायनो आं रंजानायखौ मोननो हादों